नमस्ते नमस्ते बोलिए क्या चाहिए हाँ हमारे यहाँ मछली है कौन कौन मछलियाँ चाहिए आपको हमारे यहाँ चार पाँच किस्म की मछलियाँ हैं जैसे रोहू रोहू हो गए हैं और टेंगरा हो गए हैं सिंगी हो गए हैं मांगुर हो गए हैं और जो है कि सउरी हो गए हैं तो कौन सी चाहिए मछली

मछली तो आपकी पसंद है खाना हम तो बेचने वाले हैं तो आप बताएंगी तब तो मैंने तो आपको पाँच मछलियाँ बता दिया मांगुर डेढ़ सौ रुपए किलो है हमारे यहाँ क्योंकि मार्केट में यही दाम चल रहा है चलिए हम पाँच रुपए कम कर देंगे जो है कितना कितना चाहिए आपको चलिए ठीक है हम लगा देंगे अच्छा आपको हिसाब से आइए तो किसको भेज रहे हैं चलिए ठीक है आऍं ले जाऍं जो है ठीक है ठीक है भेजिए जल्दी क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी कस्टमर हैं ना इसलिए हमको जो है कि आप जल्दी आएंगे तो अब और सभी कस्टमर को देना है ना

अच्छा पाँच के जी करना है अरे अब एक सौ पचास से एक सौ चालीस रुपए करवा लीं कितना कम कराएंगी आप अब और जो है कि अरे कस्टमर के सामने ऐसे बात नहीं होती खुल के ना जो है कि इतने इतने दामों में हाँ जो है कम आइए पाँच एक सौ पैंतीस में हम आपको दे देंगे चलिए ठीक है अच्छा ठीक है भेजिए जल्दी से